हमर सनातन धर्म अछि हम सनातन धर्मसँ छी छी आओर सनातन धर्मके बारेमे बहुत सारा एहन जुड़ल एहन ऐतिहासिक पाबनि त्यौहार अछि जकरामे सँ एकटा हम अहाँकेँ बताबय जा रहल छी ओ अइ हमर दिवाली जे पूरा वि देशमे मनायल जाइए सभसँ महत्वपूर्ण आओर देशी पाबनि अइ जे सभ मनाबैए लोक आओर ई कार्तिक मासके आमावस्या के पूर्णिमा आमावस्या पूर्णिमाके दिन मनायल जाइए आओर ईवला पाबनि अइ लेल एहि लेल मनायल जाइए कि रामजीकेँ चौदह वर्षके लेल वनवास भेजऽ भेजल गेल रहए आओर स सजा देने रहथिन वनवास भेज कऽ दशरथजी महाराज तऽ ओहिके चौ रावणके वध कऽ के चौदह वर्ष बाद अपन जानकीके साथ आयल रहथि अयोध्या धाम तब जा कऽ सभ लोक खुशीके मारे दियाके घीके दीया जलाके ई दिवाली पर्व मनेलक तबसँ ई पर्व बहुत एक मान्यतिका आओर सभ ई पाबनि खुशी खुशी मनाबैए सभ ओहिके बाद एकटा आओर हम अहाँके एहिके बाद एकटा आओर एकटा एहन पर्वके बारेमे बतबैट् छी जे पूरा विश्व मनाबैए छठि पर्व ई छठि पर्वसभ बहुत ही प्रसिद्ध पाबनि अइ हमर सनातन धर्मके ई धर्म ई पाबनि पूजा सभ करैए ई ध पूजामे लोक साँझोँमे डुबितो सूरजके आ उगितो सूरजके अर्घ्य दैए आओर पूजा करैए भगवानके एहिमे दू दिन तीन दिनके उपवास होइए ओहिके लऽ कऽ ई पूजा सभसँ प्रसिद्ध मानल जाइए ओहिके बाद एकटा आओर छै जे दशहरा ओकरा कहैत छै आओर ओहिमे दुर्गा माता महिषासुरके वध कयने छलखिन हेँ आओर आओर भी कतेकके वध कयने रहथिन जिनकर नाम हमरा अभी याद नहि अइ मगर बहुत बहुत आदमीके ओ वध केने छलखिन हेँ बहुत दानवके अनेक रूप छैन्ह हुनकर ओहो माता दुर्गा माता बड़ा जग जननी छथिन हुनका बहुत लोग मान्यता दै छैन्ह और सचमे ओ बहुत जग जननी छथिन हमर सनातन धर्ममे हुनकर बहुत ज्यादा नामके कीर्तन भजन सभ करै जाइ छै